हेलो जी मेम जी मेम मैं अब म्यूज़िक प्रोड्यूसर बोल रही हूँ मैं आपको इस लिए कॉल की थी कि अभी आपकी जो भी एक टीम है बैंड टीम है और जो भी म्यूसिक डाइरेक्टर हैं वो वो आपके यहाँ अवेलेबल हैं क्या अच्छा अवेलेबल हैं तो मेम मैं ये बोल रही थी कि हमें एक गाना प्रोड्यूस करना था वो डिस्को सॉन्ग रहेगा हाँ तो आप मेरे को आपका जो भी इन्स्ट्रुमेंट है जो भी बजाने वाली चीज़ें हैं वो सब चाहिए होंगी और आपकी टीम मेरे को चाहिए होगा और और एक मेल और फीमेल सिंगर भी चाहिए होगा जो म्यूज़िक दे सकें हमें नहीं मेम आपके जो भी सिंगर रहेंगे हम को वो उनका ओरिजिनल वोइस चाहिए जी मेम नहीं मेम वैसे कॉपी नहीं चाहिए हमें ओरिजिनल चाहिए और आपके यहाँ जो कुछ भी म्यूज़िक है बेस्ट क्वालिटी का म्यूसिक चाहिए और बेस्ट बैंड चाहिए जो सारे गाने प्ले सके कर सके सारे गाने बजा सके उसको रिकॉर्ड कर सके जी मेम जी मैम अच्छा जी मेम व तो हम ये बोल रहे थे कि हमारा आपके पास कब आप फ़्री हैं ये बता दीजिए हम को हमें गाना रिलीज़ करना एक एल्बम कोई फंक्शन नहीं है जी मेम तो आप कब फ़्री हैं हम को पहले ये बता दीजिए तो मेम आप एक हफ़्ते के बाद कितना डेट बता दीजिए हम को जी मेम तो आप जब भी फ़्री हैं तो मेरे को एक बार आ कर हमारी कंपनी में आ कर एक बार मेरे से मिल लीजिएगा वहाँ पर हम लोग सब साथ में बैठेंगे और एक मीटिंग अरएन्ज करेंगे जहाँ पर सॉन्ग का नेम सॉन्ग और उसका जो भी रिलीज़ डेट होगा जिस तारीख़ को वो रिलीज़ होना है वो सब डिसाइड करेंगे फिर उसके बाद जो कुछ भी है वो बात आगे बढ़ाएँगे मेम देखिए आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में कभी भी आ सकते हैं टेन ए एम टू सेवेन पी एम तक जिस टाइम आप फ़्री हो उस टाइम आप आ जाइए हमारे कंपनी में उस टाइम हम मीट कर लेंगे हम आपके जितने भी म्यूज़िशियन होंगे और म्यूज़िक के लिए जो आवाज़ देंगे जो भी रोल देंगे उनको भी अपने साथ ले आइएगा जिसके लिए हमें उन का एक बार म्यूज़िक सुनना होगा और वॉइस सुनना होगा तो मेम हमारे यहाँ आ कर एक बार बात कर लीजिएगा और आपका अपॉइंटमेंट मेरे को फ़िक्स करना होगा जब भी आप फ़्री रहेंगी क्योंकि मुझे अपने सॉन्ग के लिए बेस्ट म्यूज़िशियन और बेस्ट म्यूज़िक चाहिए जो अच्छा रिलीज़ हो सके और जो फेमस हो सके ठीक है मेम तो आप आप पाँच सेप्तेम्बर को हमारे यहाँ आ जाइए हम लोग मिल कर जो भी डेट रहेगी वो सब डिसाइड कर लेंगे और काम शुरू कर देंगे ओके जी मैं ओके